دوسرے سیاروں پر بیرونی زندگی کی موجودگی کے بارے میں بہت سے سائنس دانوں اور محققین کا ماننا ہے کہ ممکنہ طور پر کہیں نہ کہیں کائنات میں زندگی موجود ہو سکتی ہے اس کا چند اس کے چند وجوہات اور دلچسپ نظریات ہیں جنہیں میں بیان کرتا ہوں کائنات میں لاکھوں بلکہ اربوں کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے اور ان کے گرد گھومتے ہوئے سیارے ہیں اس توسیعی کائنات میں صرف زمین پر ہی زندگی کا ہونا بہت کم امکان ہے بہت سے ستاروں کے گرد ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جو اپنے ستارے کے گولڈی لاکس زون میں ہیں جہاں درجہ حرارت زندگی کے لیے موزوں ہو سکتا ہے زمین پر زندگی کے لیے پانی کی موجودگی اہم ہے دیگر سیاروں اور چاندوں پر پانی کی موجودگی کے اشارے مل چکے ہیں جیسے مریخ پر برف مشتری کے چاند یوروپا اور زحل کے چاند این سے لارڈس پر زیر زمین سمندر دلچسپ نظریات یہ مساوات مختلف عوامل کو مد نظر رکھ کر ہماری کہکشاں میں موجود تہذیبوں کی تعداد کا اندازہ لگاتی ہیں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کی موجودگی کے امکانات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اس نظریے کے مطابق زندگی کی ابتدا کسی ایک سیارے پر نہیں ہوئی بلکہ مائیکروبیل زندگی خلا کے ذریعے سیاروں پر منتقل ہوئی یعنی زندگی کے اجزا مختلف سیاروں پر بکھرے ہوئے ہیں یہ نظریہ سوال کرتا ہے کہ اگر کائنات میں اتنی زیادہ تہذیبیں ہیں تو ہمیں ان کے آثار یا سگنلز کیوں نہیں ملتے اس کے مختلف ممکنہ جوابات ہیں جیسے کہ یہ تہذیبیں اتنی دور ہیں کہ ان کے سگنلز ہم تک نہیں پہنچ پاتے یا وہ ہم سے بہت پہلے فنا ہو چکی ہیں نظریۂ زمینی خصائص اس نطریے کے مطابق زمین کی خصوصی خصوصیات جیسے اس کی ساخت مقام اور چاند کا ہونا زندگی کی موجودگی کے لیے اہم ہے اس نظریے کے تحت کائنات میں زندگی نایاب ہو سکتی ہے دوسرے سیاروں پر بیرونی زندگی کے وجود کے بارے میں تحقیق جاری ہے اور اس کی تصدیق کے لیے مزید شواہد درکار ہیں لیکن موجودہ شواہد اور نظریات سے پتا چلتا ہے کہ کائنات میں زندگی کے امکان کو یکسر رد نہیں کیا جا سکتا جیسے جیسے ٹوکنالوجی میں بہتری آ رہی ہے امید ہے کہ مستقبل قریب میں ہمیں اس کے بارے میں مزید واضح معلومات مل سکیں گی